میں معاشرتی توہمات کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں اور اس وجہ سے لکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرتی توہمات کسی بھی معاشرہ کی ترقی کی راہ میں مانع ہوتے ہیں آگے بڑھنے سے ان کو روکتے ہیں تو اس وجہ سے میں لکھنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ ہاں کئی اسلامی موضوعات ہیں تاریخ اسلامی تاریخ کے اوپر نئے سرے سے لکھنا چاہتا ہوں یا اور جو دو تین موضوعات ہیں جو اس کے ضمن میں آتے ہیں اس کے مضمنات ان کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں کہ نئے سرے سے ان کے اوپر تحقیق ہو ابھی ایسا کچھ بہت کچھ ایسا باقی ہے جن میں نئی نئے سرے سے تحقیق ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر ہم مجھے ایسا لگتا ہے کہ فریڈم آف اسپیسیز کے فریڈم آف اسپیچ کے اوپر آزادیٔ اظہار خیال یا آزادیٔ اظہار رائے کے اوپر لکھنا چاہیے کہ وہ ہندوستان میں ممنوع ہے یا لوگ اس کو پسند نہیں کرتے معاشرہ اس کو پسند نہیں کرتا یا بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو بولنے کا حق نہیں ہے عورتوں کو بولنے کا حق نہیں ہے تو یہ جو معاشرتی خرابیاں ہیں ان کے اوپر میں لکھنا چاہتا ہوں اور کہ اس کے اوپر بات ہو لوگ تحریریں پڑھ کے اس کے اوپر بات کریں اور سمجھیں